ब्लैक ऐंड वाइट वाइट फ़ोटोग्राफ़ी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ़ी जैसे जिस भी ई जैसे कि फ़ोन से खींच रहे हैं या कैमरे से खींच रहे हैं तो उसमें पहले से जो उसमें सेटिंग्स हो सेटिंग्स होती हैं जो तकनीक होती है उस उस तकनीक को अच्छे से उससे सेट किया जाता है सेट किया जाता है ब्लैक ऐंड वाइट जो ऑप्सन होता है उसपे सेट किया जाता है और जो भी तकनीक होती है उसको सेट करके तब हाँ ब्लैक ऐंड वाइट फ़ोन से या फिर कैमरा से क्लिक या खींचकर के किया जाता है ब्लैक एन व्हाइट फ़ोटो लिया जाता है यह यह नॉर्मल कलर फ़ोटोग्राफ़ी से अलग होती है और यह कैसे अलग होती है हाँ यह जैसे कि फ़ोन या फ़ोन या कैमरे से फ़ोन या कैमरे में अब वह उससे जो सेटिंग होती है जैसे ब्लैक एन व्हाइट में क्या होता है कि जिसे जो भी बैकग्राउन्ड वगैरह होता है या फिर जो कपड़े होते हैं या फिर जो जो चीज़ें ब्लैक या व्हाइट से हट कर होती हैं जो भी कलर होते हैं वह उसमें ब्लैक एन वाइट में तो उंह सारा ब्लैक एन वाइट ही दिखता है लेकिन बट जो नॉर्मल कलर फ़ोटो होती हैं उनमें जो कलर जैसा जैसे मेरे के जैसे एक फ़ोटोज़ में जैसे बैकग्राउन्ड जो जिस भी कलर का होगा जो लोग भी होंगे वह उसी कलर में दिखेंगे उसी कलर के जो हमारे कपड़े होते हैं जो जो कपड़े होते हैं जिस कलर के हम कपड़े पहने होते हैं या फिर जो जो भी जो कलर का होता है वह उसी कलर का दिखता है और तो यह तो ब्लैक एंड वाइट से है यह नॉर्मल कलर फ़ोटो इसी तरह से अलग दिखती है तो जब हम फ़ोन जब हम फ़ोन में या कैमरा में नॉर्मल कलर फ़ोटो फ़ोटोग्राफी करते हैं तो उसमें ब्लैक एन ब्लैक एन वाइट उंह से जो तकनीक होती है या जो सेटिंग होती है उसको हटाकर के ओह उसको उह उसको हटाकर के फिर हम नॉर्मल पर कलर्स का जो भी कलर्स के होते हैं या नॉर्मल जो वह तकनीक होती है उसको सेट करके तभी हम उसको यूज़ में लेते हैं यूज़ में लेते हैं मतलब कि फ़ोटो क्लिक करते हैं या खींचते हैं और हाँ जैसे कि हम अब जो भी फ़ोन या कैमरा हम कैमरा से फ़ोटो लेते हैं या उसमें फोटो या कहीं की जो भी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं किसी भी चीज़ की कहीं पर भी जैसे तो सब लोग अपने अपने जो जिनको जो अच्छा लगता है वह वह अपने हिसाब से जैसे किसी को जो भी जिस प्रकार की फ़ोटोग्राफ़ी करनी होती है वह उसी हिसाब से या जैसे ब्लैक एन वाइट करनी है तो फिर ब्लैक ब्लैक ऐंड वाइट तकनीक सेट करते हैं सेटिंग करते हैं और अगर नॉर्मल कलर फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो फिर वह ब्लैक एन वाइट उंह तकनीक सेटिंग हटाकर के वह नॉर्मल सिम्पल तरीके से इन तरीके की सेटिंग यूज़ करते हैं तो यह जब हम तक तकनीकी बातें हैं तकनीकी तकनीकी बातें या सवधानियों के बारे में जो हो जो भी मतलब जैसे भी जो जिसको नॉर्मल कलर ले नॉर्मल कलर की फ़ोटोग्राफी करनी है तो नॉर्मल कलर की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं उंह जैसे नॉर्मल नॉर्मल तरीके की तकनीक सेट करते हैं और अगर ब्लैक एन वाइट फ़ोटोग्राफ़ी करनी होती है तो उसमें ब्लैक ऐन व्हाइट तकनीक सेट करके हम फ़ोन या कैमरे से फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं